मूंखे पेड़ पौधा पोखण ॾाढा वणंदा आहिनि छो त असांजे जीवन में पेड़ पौधनि जी ॾाढी वॾो रोल आहे पेड़ पौधा हूंदा त असांखे ऑक्सिजन सुठे नमूने मिलंदी रहंदी इनजे करे मां पेड़ पौधा पोखींदी रहंदी आहियां पर मौसमनि जे करे ध्यानु बि ॾाढो रखिणो पवंदो आहे ऊन्हारे में पेड़ पौधनि खे वधीक उस लॻण सां उहो सुकण लॻंदा आहिनि इनजे लाइ ऊन्हारे में मां पेड़ पौधनि जे मथां शेड लॻाए छॾींदी अहियां ऐं बरसातुनि में उन्हनि खे अहिड़े हंधु रखंदी आहियां जीअं उन्हनि खे वधीक पाणी न मिले ऐं मुरिझाइनि या टुटनि करनि न हिन जे हिसाबु सां असांखे पेड़ पौधनि जो ॾाढो ध्यानु रखंदा आहियूं जीअं असांजे घर में कंहिं भातीअ जो ध्यानु रखियो वेंदो आहे तीअं असांखे पेड़ पौधनि जो बि ॾाढो ध्यानु रखणु खपे छो त असां असांजो जीवन ॾाढो कुझु पेड़ पौधनि जो ॾाढो रोल आहे असांजे जीवन में आई लव ट्रीस